लाडू बर्फी कापां रसमलाई पातोळी मोदक शिरो कणीक चॉकलेट केक व्हनिला केक पायनएप्पल केक शिरवळ्यो श्रीखंड मोदक गोड पोळे पंचकात पानके पिपीर मिठां बेसन लाडू रव्याचे लाडू जलेबी गुल्कन कुनाफा बॅरी जॅम हालवो साठ आंब्याचें साठ पणसाचे साठ आंब्याचो हालवो केळ्याचो हालवो चुनुन्न पंचामृत पेरट जुजुब्स बिबींग दोदोल बार्थ बिस्कीट प्लम प्लम केक पिनाग मुगाचे लाडू चॉकलेट खटखटें तवसळी तवशाची भाकरी पायस खीर गुलाब जामून दोश काळे गुलाब जामून रसगुल्ला संदेश पेठा पेडे दूदपेडे गांवठी पेडे साखरभात मणगणें खीर तांदळाची खीर कण्ण मुगाचें कण्ण शेव्याची खीर कणगाची खीर नाचण्याचें सत्व कुंदा चिकी खरवस पुडींग ब्रेड पुडींग जॅली कस्टड नेवऱ्यो साखरे कापां सयेचीं कापां काजूची कापां काजू कतली सोयेचे लाडू